अ नोंथाङा सोरमोनबा अ अ अ अ अ अ ओमफ्राय बिजाब दिहुननो नागिरदों नामा नोंथाङा अ अ अ गांबैसे दं सल' बिजाबा गांबेसे सल' टपिकआ सल'आ गांबेसे दङबा नोंथांनियाव सल' लिरनाया गांसे सल'मा अ अ अ हागोन हानाया खिन्थु नोंथाङा आंखौ बे सब्थायाव लोगो मोननाय नङा नेकस्ट आं एसे बेस्थ'आव बेलेगाव दंफैयो

नोंथाङा आंखौ साननैनि उनाव फन हरफिन नामा साननैनि उनाव फन हरफिनबा आं खिनथा हरनोसै आरो मा टाइमाव लोगो मोनगोन अ ओमफ्राय मा लेंगुवेजआवबा सल'आ बर'आनो ना अ अ अ नोंथाङा हायोबा सल'नि माबाखौ आंनो वाटसेपआव हरनानै दोनबानो जाबाय सल'नि सानि कभारखौ माबायदि बानायनो सानदों माने औ दे दे आं नायनानै लाग्रोनि ओमफ्राय नायफोरनानै होनांगौबा आं फोसाबनानै होसिगोन दे नोंथाङा थि खालामनानै दोनबानो जाबाय दे बिदिब्ला साननैनि उनाव आंनाव फन हरफिनबानो जाबाय मुखेस दैमारि होनदोंमोन नामा नोंथांखौ अ दे दे दे औ औ दे